میں نے اپنے دوست کے بڈ ڈے پاٹیوں میں گیا تو ایک بار تو ہمارے دوست کو ہاتھ سے بنایا ہوا پینٹنگ بہت زیادہ پسند تھا تو مجھے پتا تھا کہ اس کو ہاتھ کی پینٹنگ زیادہ پسند ہے تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں جو ہے ان کی پینٹنگ کو انہی کے چتر جو ان کا چہرہ تھا ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا بڑی محنت سے اپنے ترنگے کے ہاتھ سے اس کو رنگا اور رنگنے کے بعد اس کو بہترین سے ان کا بیچ میں چتر لگا کر کے ان کی جو بڈ ڈے پارٹی تھی ان کو ایک دم اچانک سے ہم نے سرپرائز دیا کہ لیجیے تو وہ بھی سوچیں کہ یہ کچھ عجوبہ چیز ہے لیکن جب انہوں نے کھولا گفٹ کو اندر انہی کی انہی کے بڈ ڈے پارٹی میں ان کے من پسندیدہ چیز ہاتھ سے بنائی ہوئی انہی کا چتر ملا